हमारे क्षेत्र में अनेक समाचार पत्र आते हैं जैसे राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर लेकिन हम नियमित रूप से दैनिक भास्कर वही लेते हैं और इनमें हमारा पसंदीदा कोलम क्रिकेट कोलम वाला है जिसमें क्रिकेट न्यूज़ आती हैं क्योंकि हमें क्रिकेट में रुझान थोड़ा दिखें इसलिए हम हमें वह पसंद आता है और क्रिकेट के बारे में जितने भी न्यूज हैं वग़ैरह है वे हम देखते हैं